यहाँ पर जो है सो हमको बहुत मछली सा है जो हमको बहुत पसंद आता है जैसे रोहू मछली हमको बहुत पसंद आता है कतरी मछली भी बहुत पसंद आता है गोल्डन भी आता है बोआरी भी आता है हमको बहुत सा पसंद है लोगों खाता है हम भी खाते हैं और पसंद आता है जैसे कतरी नैनी गोल्डन जासर जासर मछली भी होता है हमको बहुत पसंद है हम बहुत खाते भी हैं अच्छा पसंद हमको लगता है तो जो सबसे ज़्यादा पसंद लगता है हमको रोहु मछली उ खाते हैं खाते हैं और जैसा लोगों को भी जैसा सब लोगों का जैसा पसंद होता है वैसा अपना इच्छा होता है वैसा अपना खाते हैं हम भी खाते हैं और जिसको जैसा अच्छा लगता रोहु मछली कतरी नैनी गोल्डन बोआरी बहुत सारा मछली है जो पसंद आता है तो जैसे पसंद आता है वैसे लोग खाता है